सुपौल जिलामे तऽ एहन यऽ एक दू गो बढ़िआँ स्थान जहाँ कि अहाँ घुमै लऽ जाऽ सकैत छिऐ जेनाकि दूर की लेब हमरा गाँवोमे एगो तिल्हेश्वर बाबाके मंदिर यऽ जतए कि लोग बहुत दूर दूरसंँ आबैत छै दोसर गाँव आरसँ पूजा करएके लिये श्रद्धा भावसंँ वहाँ पूजा करनाइ मनके पूजा करैए वहाँ जाइके बाद मनके एकदम शान्ति मिलैए शांतिसंँ लोग वहाँ अपन पूजा पाठ करैए पूजा पाठ करिके थोड़ा जेना घुमनाइ फिरनाइ यऽ घुमि फिर लिअऽ मंदिर पहिलेके टाइममे रहए कि मन्दिर ओतना विकसित नहि भेल रहए लेकिन आइ काल्हि किछु एहनो लोग छै जे मंदिर पर ध्यान देलक यऽ तऽ कर्मचारी सब आओर मंदिर कऽ बढ़िआँ बहुत सुन्दर बनाए देलक किएकि देखैयोमे बहुत सुन्दर लगैए वहाँ पर तिल्हेश्वर बाबा यऽ बाबा भोला जेकरा कहै छिऐ अहाँ सब माता पार्वतीके मंदिर यऽ अलग माँ दुर्गाके मंदिर यऽ भैरो बाबा यऽहनुमानजीके मंदिर यऽ हनुमान जीके तऽ बुझिते छियै सङ्कट मोचन होइए जेकर पूजा तऽ हर कोइ करबे करए छै ओहिके बाद अहाँ कऽ पूजा करिके अपन वहाँ मन कऽ शांति मिलैए पूजा करैके बाद आओर एगो यऽ कि सुपौलमे हमरा आरके एगो चिल्ड्रेन पार्क यऽ जहाँ कि जाइमे घुमनाइ फिरनाइ बच्चा सबकेँ लए जाइमे बहुत अच्छा पिच्छर नहि होइए वहाँ झूला उला बच्चा सब झुलैए केन्टीन यऽ खाना खाएके यऽ तऽ खाना खाउ केन्टीनमे खाए पी कऽ झूला उला झुलि कऽ बढ़िआसँ अहाँकेँ सब किछु साफ सुथड़ा भी बहुत रहैए करमचारी सब साफ सुथड़ा रखैए घुमि फिर कऽ एकदम आनन्दसंँ जाउ फोटो उटो घिचाबू जेना रहनाइ यऽ रहू आओर आबू गणपतगञ्ज यऽ सुपौल जिलामे वहाँ विष्णु मंदिर यऽ जेकरा कि बनेलक यऽ अहाँकेँ मद्रासके कारीगर सब मद्रासी मंदिर मद्रासके तर जेना घर रहैए ओहने बनल यऽ सुन्दर विष्णु भगवानके मन्दिर यऽ जहांँ जाइके बाद अहाँ कऽ सुख शान्ति मिलत वहाँ घुमियौ बहुत बढ़िआँ जगह यऽ फूल आरके बगीचा बढ़िआँसँ बनल यऽ वहाँ पर एगो कुआँ यऽ जेकरा कि जेकरा कि कालीदास कुआँ कहल जाइए वहाँ अपन जाउ आरामसंँ फोटो उटो घिचाबू मंदिरमे घुमू मंदिरमे पूजा करनाइ यऽ अहाँकेँ तऽ पूजो करि सकैत छी वहाँ परके परसाद पण्डीजी सब बनाबैए ओ परसाद बहुत सुन्दर लगैए खाएमेगेलहुँ रहय हम सब पूरा परिवारे साथ घुमलहुँ उमलहुँ पूजा कैलहुँ परसाद लेलहुँ खैलहुँ आओर ऐलहुँ हमरा घरसंँ थोड़ा दूर यऽ जहाँ कि हमरा जाए पड़ैए घुमएके मन होइए तऽ जाइत आर छी घुमि फिर कऽ अपन आबैत छी